माबा फिसा फिसौ खामानिफोर दं नामा साख्रिबो ओरैनो बेखार जाबाय आंहा दे खोन्था हरदो दे माथो आंथ' आंथ' फराया जेबो आं फरायाबाबो मोनसे फिसा फिसौ खामानिफोरखौ बेखार जाबाय आङो हाजिरा मुजिरा मावना जाथावलाय इसे फिसा फिसौ खामानिफोरखौ लुबैदोंमोन आरो होनो हायोबालाय इसे बेब'स्था खालामदो खामानिफोर दंबा सोनो हाथाव थावबा

दे बे सिथ्ला सिबनाय मानाय इसे दर्जा फांनाय मानायफोरखौ हायोबा बेब'स्था खालाम आरो

बेथ'नफोरालाय बेसेबां बेसेबां होयो

ए दानि जुगावथ' नङा दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' हाजिरा मावबाबो दा खम सम नंला आरो गासैबो जानाय लोंनाय संख्रि बानलु थाव गासैबो माइरं दैरं बारायजोब्बाय हाजिरायाबोथ' दाना गोबां जाबायना बुरजानो दिनावनो पास्स' गाहाम सयस' गाहाम मावो आरो बेलाय एसेथ' बेथ'ना बांखानांगोन आरो जानाय थानायफोरा फ्रि होयोना होआ न' बांफोरा जानाय लोंनायफोरा बेफोरखौ इसे सोंनाय जाबाय आरो बेथ'नखौ बेसेबां होनो हाथावथाव नों बेफोरखौ बुंहरबानो जायो दे माब्ला थांनांगौ जागोन बेफोरखौ खोन्थाहरखा सानसेजों ओमफ्राय दा थाग्राखौबो थांनायफोरखौ फ्रि मोनगोन जानाय लोंनायफोरखौ

साबेसे नांगोन लेबार खौलाय मावग्रा दांग्राखौ साबेसे बुंहरखा आंहाबो लोगो लानानै थांनांगौ खोथा थायोना दे हिनजावफोरबाबो जायो